ہلو سر مجھے سمسنگ گلیکسی ایس ٹین لائٹ موبائل چاہیے کیا آپ کے پاس ہے سر کیا کاسٹ ہے اس موبائل کا جی سر تو شاپ پہ آ کے لیں گے ہم کیش لیں گے سر اس کے بارے میں مجھے جاننا ہے کہ اس کا فیچر کیا ہے اس میں کیمرا کوالٹی اور ڈسپلے اور کیا ہے کہ بیٹری بیکپ کتنا ہے

بیٹری بیک جی سر جی سر اس کا جو اسکرین ہے کتنے انچ کا ہے اس میں ڈسپلے ہے اچھا تو یہ ابھی لیٹسٹ موبائل ہے اچھا ہے چلنے میں

جی سر بہت اچھی بات ہے

نہیں سر میں شاپ پہ ہی آ جاؤں گا اور کیش لوں گا تو اس میں آپ بتائیے کاسٹ میں کچھ ڈسکاؤنٹ کریں گے تو میں ابھی آ جاتا ہوں شاپ پہ ٹھیک ہے تھینک یو سر میں آتا ہوں اوکے تھینک یو